नमस्ते का दादा हमको एक टिकट चाहिए था दादा हमें दिल्ली जाना है दादा

दादा हमें दादा हमको फीस भी चाहिए क्योंकि थोड़ी सी प्रॉबलम है फीस भी चाहिए हमको और प्रॉब्लम भी है इसलिए दोनों चीज़ चाहिए बट हमें कोई मतलब क्या है में थोड़ी प्रॉबलम है हमारे

तीन हज़ार उधर ज़्यादा बता रहा है कुछ ज़्यादा नहीं है आपके दादा एक ही नहीं करवाना है दो तीन करवाने हैं

कितना समथींग वह कटने लग जाएगा दादा कम नहीं होंगे कम नहीं होंगे

हाँ मुझे कन्फर्म सीट चाहिए है मुझे मतलब आराम से जाना है

सेवन हाँ हाँ अब और भी जाना बाहर भी जाना है तो अगर दिल्ली से फिर उधर वापसी वाली है आने जाने दोनों टिकट मुझे चाहिए सब लोग चार लोग हैं चारों लोगों की चाहिए

आने जाने का

ठीक है तो दे देंगे दादा आपको

बस मुझे आने जाने का चाहिए कल जाएंगे हाँ तो सीट कन्फर्म हो जाएगी ना कन्फर्म मिल जाएगी मुझे सीट सीट मेरी कन्फर्म मिल जाएगी अरे सीट मेरी कन्फर्म मिल जाएगी कन्फर्म हो जाएगी ठीक है ठीक हैतो हम कल आप आपके पास आते हैं फिर ठीक है दादा ठीक है दादा ठीक है दादा नमस्कार दादा